नखरनि थाखाइ साबसिनै जामुं होन्नानै बुङोब्ला जों माखासे मैगं थाइगं आरो माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जोङो बुंनो हायो ओह मैगं थाइगं होन्नानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो लाग्रोनो हायो उम गोथां मैगं जायखौ जोङो रुनानै मैद्रु संनानै जोङो जानो हायो ओह बे मैगं गोथांखौ जों जायोब्ला जोंनि देहाया गोबां ओह बोलोफोरखौहाय मोन्नो हायो मानोना बेयाव माखासे बिथामिनफोरखौ जों मोन्नो हायो जायनि गेजेरजों जोंनि देहानि थाखै गोनांथि बेफोरखौ जोङो बे गोथां मैगंनिफ्राय मोन्नो हायो बिनि अनगायैबो माखासे जोङो फोथारफोराव मोन्नाय जेरै मोनामुनि सिब्रु बेफोरखौबोहाय जोङो जानो हायो बेफोरबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनामुनिफोरखौहाय जोङो गोथाङैबो जानो हायो आरो संनानैबो जानो हायो बेखौ गोथाङै जानायनि गेजेरजोंबो जोंनि माखासे उदैनि ओह बेरामफोराहाय मोजां जानायखौ जोङो मोन्नो हायो बिनिखायनो मानिमुनिखौबो जोङो जोंनि सावस्रिनि थाखाय मोजां मोनसे जामुं होन्नानै बुंनो हायो लोगोसेनो आरो मैथ्रु फिथाइ एबा मोदोमफुल होन्नानै जायखौ जायखौ जोङो बुंनो हायो बेखौ जों गोथाङैबो जानो हायो आरो संनानैबो ओंख्रि जाबायजों जानो हायो ओह मोदुमफुलाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार बेनिखायनो मोदोमफुलखौ जोङो मोनसे जामुं देहानि थाखाय मोजां एबा सावस्रिनां जामुं हिसाबै जोङो बेखौ बाहायनो हायो लोगोसेनो मोदोमफुल बिबार होन्नानै जायखौ जोङो बुङो बेबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो फिथाइ सामथाइ होन्नानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय ओह नारें आसुगुरखौ जोङो मुंख'नो हायो नारें आसुगुराबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार देहानि थाखाय बेव जोङो बिथामिन चि थनायखौहाय मोन्नो हायो बे नारें आसुगुरा जोंनि उदैफोर गाज्रि जायोब्लाबो बा उदैफोराव जोंहा माबाफोर ओह इसे उसुबिदाफोर थायोब्ला उदै दुनाय बेफोरबायदि थायोब्ला जोङो जेब्ला बेफोरखौ जागोन बे नारें आसुगुरनि बिदैखौ जोङो आसार खालामनानैबो जानो हायो आरो बेखौ जानायनि गेजेरजों जोंनि उदैयाव जेफोर उदै दुनाय बा उदै गाज्रि जानाय बेफोरखौ जोङो मोजां जानायखौ मोन्नो हायो लोगोसेनो जोङो आरो गुबुन गुबुन माखासे फिथाइ सामथाइफोर जेरैहाय ओह सुमफ्राम फिथाइ होन्नानै जोङो मोन्थिनो मोनो एबा जों सुमफ्राम फिथाइ होन्नानै बुङो बिनि बिलाइ बिजौ आरो बिनिफ्राय बे फिथाइखौबो जोङो देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार होन्नानै बुंनो हायो मानोना जों ओह सुमफ्राम बिजौखौहाइ जेब्ला खिनाय जायो अब्ला बे सुमफ्राम बिजौखौ जोङो ओह देग्लिनानै दैजों लगायनानै दैखौ लोंनानै होयोब्ला एबा सुमफ्राम बिजौखौ बिलाइखौ जोङो जानानै होयोब्ला जोंनि बे खिनायाबो मोजां जायो एबा खमि लाङो बेखौ जोङो मोनथिनो मोनो बेनिखाइनो सुमफ्राम फिथाइजों लोगोसे सुमफ्राम बिलाइयाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार लोगोसेनो निम बिलाइ बेखौबो जों बुंनो हायो निम बिलाइयाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुख'जाथाव मोनसे मुलि बायदिहै बाहाय जायो बे निम बिलाइखौ जोङो गोबां समावहाय गुबुन गुबुन खामानिफोरावहाय बाहायनायखौबो नुनो मोनो निम बिलाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि गाहायै बिगुरफोरनि थाखाय बेखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि देहायाव मान्नाय एबा गारायफोर जायोब्ला जोङो बे निम बिलाइजों दुगैनानै एबा निम बिलाइखौ जोङो ओह गुन्दै खालामनानै बेखौ मोदोमाव फुन्नानै लानायनि गेजेरजोंबो जोंनि बिगुरफोराव जानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि सिथरफोर एबा मान्नायफोर बेफोरो मोजां जायो होन्नानै जोङो मोनथिनो मोनो आरो बेफोरखौ गोबां सुबुंफ्रा बाहायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि नखरफोराव माखासे जाग्रा मेगं थाइगं गोथाङै जाग्रा मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि देहाफोरखौ गोग्गोयै लाखिनो हानायखौबो जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि नखरफोराव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि सावस्रि गोनां जामुं मुवाफोरखौ बाहायनानै जोंनि देहाफोरखौ जोङो गोगो लाखिनो हायो